دہلی کے اندر تو بہت سارے مشہور گانے کے مقامات ہے جہاں سیاحی عیاشی مکاری سب ہوتی ہے وہاں پر وہاں پر آتش بازی ناچ گانے ڈانس سب کچھ ہوتا ہے جو کہ وہاں پر لڑکا لڑکی بھی آپس میں مل سکتے ہیں جس کو اویو کے نام سے جانا جاتا ہے اویو میں اویو بھی ہو جاتا ہے سارے لوگ جتنا اس میں تو بس کہ آئی ڈی دکھائی اور چلے جائیے اس میں جو ہے مشہور جو ہے وہاں تو بالکل ہی ایک آتش بازی اور مشہور سے مشہور گائے کار کو لایا جاتا ہے جس کو کلب کے نام سے لوگ جانتے ہیں وہاں بیٹھ کر کے اس کے بعد خوب عیاشی ہوتی ہے نائٹ کلب کے نام سے جانا جاتا ہے وہ رات میں ہی کھلتا ہے دن میں نہیں کھلتا ہے وہ اور اس کے بعد اس کو بار کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو اویو کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو عیاشی کے اڈے کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پہ لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں اس وقت کے لوگ ہوتے ہیں تو مزے لیتے ہیں اور خوب آرام پذیر ہوجاتے ہیں اپنے پیسے کو خرچ کر کے آتے ہیں ایسا لگتا ہے سکون فیل ہوتا ہے انہیں